हा मानसिंग रिसॉर्ट सां तव्हांखे छाजी ज़रूरत आहे

अच्छा अच्छा घणा घणा रूम खपनि तव्हां अच्छा हा हा सॼी फैसिलिटी आहे कहिड़ी तारीख़ जे लाइ खपंदव अच्छा अरे हा हा सभु न न सभु जी सुठो आहे ऐं पलंग वग़ैरह फर्नीचर बाथरूम एसी गीजर सभु लॻियल आहिनि ऐं तव्हां तारीख़ ॿुधायो हा तव्हां तारीख़ ॿुधायो असांखे अच्छा हिकु ॾींहुं लाइ ॿिनि ॾींहनि जे लाइ ॿिनि ॾींहनि लाइ अच्छा हा हा हा हा रिसॉर्ट में रोटीअ जी बि आहे सुविधा तव्हां जेतिरो ऑडर ॾींदा जेतरनि माण्हुनि जो उन हिसाब सां तयार कई वेंदी रोटी हा हा हा हा हा न न न न न न न हूं हा तव्हांखे कहिड़ा घणा रूम चइबा अच्छा ऐं नंढा बि आहिनि रुम वॾा बि आहिनि तव्हांखे कहिड़े साइज जा खपनि वॾा खपंदा ठीकु आहे उनमें जीअं हिकु डबल बैड बि आहे ॿ बि आहिनि त तव्हांखे जहिड़ा खपनि हो तव्हां अची करे ॻाल्हायो अच्छा अच्छा सभु सभु सभु लॻियल आहे हा तव्हां जेतिरनि माण्हुनि जी रोटी तव्हां चवंदा हो असांखे तव्हांखे पहिरें ऑडर ॾेयणो पवंदो पोइ तव्हां अची करे ॻाल्हायो बुक कराए वञो पंहिंजो ऐं उनजे लाइ थोरो एडवांस बि ॾेयणो पवंदव तव्हांखे हिन हिकु रूम जो वॾनि जो पंज हज़ार नंढन रूम जो टे हज़ार हिकु ॾींहुं जो पोइ जहिड़े हिसाब सां तव्हांखे खपनि तव्हां बुक कराए वञो तव्हां साम्हूं अची करे पोइ ॻाल्हाइजो हिकु दफ़ो ॾिसी बि वञो कमरा न न तव्हां काई दिक़तु कोन्हे असां वेठा आहियूं हा त उहो तव्हांखे पहिरों ई अची करे कराइणो पवंदो सभु सभु सभु सभु जेको बि तव्हांखे मैन्यू चवणो हूंदो तव्हांजे रोटीअ जे लाइ जेके बि तव्हांखे पकवानु ठाराइणा हुजनि हो तव्हां असांखे पहिरों ॿुधाइ छॾिजो हूअ सॼो तयार करे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं उनजो रेट अलॻि लॻंदो कमरन जो रेट अलॻि लॻंदो हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके हा हा थैंक्यू हा